हॅं हेल्लो हेल्लो हॅं हेल्लो अहाॅंके दू हजार के दण्ड लागल अछि अहाँ नहि हेलमेट पहिरने रहियै नही किछो पहिरने रहियै अहाँके दू हजार के दण्ड लागल यऽ अहाँ किच्छो नहि पहिनने रहियै अहाँ अथी के खिलाफ गेलियै अहाँकेॅं पैसा लागत हॅं सब किछु पहिन कऽ चलना चाही अहाँकेॅं पहिले अहाँ देखलियै नहि अहाँ ओनाहिये चलि गेलियै अहाँके पैसा तऽ चलू पन्द्रह सए लागत मगर लागत पाँच सौ सॅं की होइ छै नहि अहाँ किछो पहिनने रहियै ने किछो करने रहियै अहाँकेॅं तऽ लागबे करत हेलमेट पहिनना चाही हेलमेट सेफ्टी के लिये होइ छै अहाँ चालू अहाँके गलती भेल यऽ अहाँके गलती भेल यऽ अहाँ गलती स्वीकार करबै अहाँकेॅं पैसा तऽ लागबे करत

नहि अहाँ जूता पहिनने रहियै नहि किछो पहिनने रहियै नहि गाड़ी ठीक सॅं चलबैत रहियै नहि लायसेन्स रहय अहाँके पास अहाँके देखना चाही ने की कतय जाइ छियै कतौ भी निकलियौ तऽ हेलमेट शूज आओर अपन लायसेन्स लय कऽ निकलना चाही अहाँकेॅं अहाँकेॅं खुद सोचना चाही रहय ने अहाँ गलती करलियै तऽ अहाँकेॅं भुगतान करैये पड़त ई अहाँके गलती भेल अहाँकेॅं भुगतान करऽ पड़त पन्द्रह सए लागत ओहि सॅं कम नहि लागि सकैया अहाँकेॅं अहाँकेॅं पन्द्रह सए के पन्द्रह सए ही लागत कम नहि भय सकैया अहाँके गलती यऽ तऽ अहाँकेॅं लागबे करत पाँच सए सॅं किछो नहि होइ बला यऽ अहाँकेॅं जे लागै के छै जे रुल रेगुलेशन छियै अहूँ लग वएह हैत कम नहि भय सकैया एक हजार सॅं फाजिल नहि हैत एक हजार दियौ अपन सब किछु लय कऽ जाउ गाड़ी वाड़ी नहि तऽ अहाँके गाडी जब्त भय जायत अहाँके गाडी जब्त भय जायत थाना मे अहाँकेॅं केश उश लड़य पड़त अहाँके बहुत पैसा लागत ओहि सॅं नीक छै जे अहाँ अपन छोड़ाय लिअ ई नहि भय सकैया अहाँकेॅं लागबे करत एखन हम राखै छी अहाँ थाना मे आबि कऽ बात करब नहि नहि अहाँकेॉं लागबे करत नहि नहि एक हजार सॅं फाजिल कम नहि लागि सकैया ठीक छै अच्छा ठीक छोड़ाय कऽ लय जायब